تلنگانہ میں عمل کی جانے والی بڑی ہی ایک مذہبی روایت دعائیں نذرانے بھی ہیں تقریبات بھی ہیں اور یاترائیں بھی ہیں کیونکہ لوگ مسجدوں میں جا کے امام صاحب کو بول کے دعائیں کرواتے ہیں کسی بھی پریشانی کے لیے ہو یا کوئی بھی مدد چاہیے تو ان لوگ وہاں پہ جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں مسجد کو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور مندر کو جا کے جو ہے سو وہاں پہ جو ہے سو پوجا کرتے ہیں اور مندر میں بھی بھی بھگوان سے مدد مانگتے ہیں اور جو ہے سو بڑے بڑے تقریبات جاتے ہیں جیسا کہ یہاں مسلمانوں میں بڑی بڑی درگاہیں ہیں وہاں پہ جاتے ہیں مدد مانگتے ہیں اور ہندؤں میں بڑی بڑی یاترائیں کرتے ہیں یاتراؤں پہ جاتے ہیں وہاں سے مدد مارتے ہیں اور وہاں سے بھروسہ کرتے ہیں اور جا کے ٹیمپل کو جا کے آتے ہیں سب لوگ اور وہاں سے مدد ملتی ہے لوگ کو اور مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی بیٹھ کے دعائیں کر لیتے تھے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ